शेत आमी रोयलें तेन्ना आमची अचानक पावस पडटा खूब पावस पडटा तेन्ना आमकां मातशी त्रास जाता मागीर आमी लोन लोन घेवपाक वयता बँकेन तेन्ना आमकां लोन ते पास करपाक करता पूण आमकां खूब त्रास जाता त्या म्हणसर आमच्या शेतान कीड बी लागता आनी मागीर आमी किदें शेतां कीड लागतरी आमी वखद बी मारता पूण आमकां खूब त्रास जाता तेन्ना ते शेत आमची इबाडून वयता आनी मागीर आमी ते ट्रॅक्टरान मशिनान आमी भात आमचें कापता आनी मागीर आमकां

लोन मेळना जाले म्हणटरीत थोडे फाशीय बी घेता त्रास त्रास जाले म्हणटरीत आनी आमकां मागीर शेतांतले खूब हें भोगचे पडटा आमकां त्रास मागीर आमची मशीन मशीनान आमचे शेतांत कापूंक कापूंक गेल्यार खूब कमी आसता आमचे शेत आनी मागीर आमकां गोवोरमेंटाचे कितें मेळटा आसता तें मेळनासता म्हण आमी आमकां मागीर सगळें फॅमिलीक आमचे त्रास भोगचे पडटा